ॿुधायो हा चओ हा हा आरितवारु ॾींहुं हा हा हा हा पक हा हा त असां हलंदासीं हा

हा डायमंड गाडन हा साढी पंज हलंदासीं हा साढी पंज रेडी थी वेंदमि

हा हा हा हा हली सघंदा आहियूं पहले शॉपिंग कंदासीं हा मज़ो ईंदो हा मज़ो ईंदो न ऐं शॉपिंग कंदासीं पहले पहले हा हा

हा ठीकु आहे मां तव्हांखे यादि कराईंदमि साढी पंज हलंदासीं हा

हा हा मज़ो ईंदो बराबरि आहे हा

न न न मां न न न असां पहले ई पहुंचंदासीं हा भले चई छॾियोसि मिलंदासीं साढी पंज पको पको न न न वेंदमि मीटिंग में हा हा न न न तव्हांजी इज़त न वेंदी ऐं हुते डोसो बि खाईंदासीं आईस्क्रीम बि खाईंदासीं ठीकु आहे न

अच्छा हा ठीकु आहे ॾिसंदासीं हा हा हुते वञी करे हा हा केक केक आहे केक केक आहे

हा ॾह त खाईंदासीं हुन में छा थी पियो हा हा

हा तव्हां हा तव्हां त खाई ॾिसजो हा मां टेस्ट कयो आहे मूंखे वणंदो आहे हा ख़बर आहे हा मां त हा मां खाधो आहे ॿारनि सां वई हुअमि हा खाधो आहे मां ॿारनि सां साण वई हुअमि न ॾोइटिन सां त खाई आई हुअमि हा त होश्यारु थियणु खपे न अॼुकल्ह जे ज़माने में हा

हा हा जय झूलेलाल हा हा ठीकु आहे ओके जय झूलेलाल हा

हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे पका हा जय झूलेलाल